مجھے پین کارڈ کی ضرورت تھی اس لیے میں نے اپنے گاؤں کے پین کارڈ بنانے والے کو کہا کہ بھائی میرا ایک پین کارڈ آن لائن درخواست دے دو تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ فام بھرو جب میں نے فام بھرا تو بھر کے میں نے انہیں جمع کر کے چلا آیا جب میں گھر آیا تو مجھے پتا چلا کہ بھائی میں نے تو فام میں اپنے اور اپنے والد صاحب کے نام میں اسپیلنگ کی غلطی کر دی ہے تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ اسے صحیح کروانے کے لیے آپ کو اپنے بلاک میں جانا ہوگا تو میں جب اپنے بلاک میں گیا تو مجھے پتا میں جب میں نے دیکھا کہ وہاں تو کافی لمبی لائن لگی ہوئی ہے تو میں نے اسی طرح دو تین دن بلاک گیا لمبی لائن دیکھی جب میرا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کل آئیے کل صبح صبح میں آپ کا پہلے کام کروں گا جب میں کل صبح صبح گیا تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس میں نے انہیں کہا جی بھائی میرے پاس یہ بھی ہے میرے وہ بھی ڈاکومنٹ ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کے فام کو پھر سے رفل کروا دیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل اسی ایسی غلطیاں بہت ہو رہی ہیں جنہیں سدھارنے کی ضرورت ہے آپ کو چاہیے اگر آپ اپنے فام کو بھر رہے ہیں کی کسی بھی فام کو تو آپ اس میں اپنے اور اپنے والد صاحب کے نام کے اسپیلنگ کو صحیح سے دیکھیے اور صحیح سے بھریں